सारे कोला पैह्लें अस ड्राइंग बनाने ताहीं लैन्ने होन्ने कैनवस पेंट ब्रश कैनवस मतलब साढ़ी डोगरी भाशा च आखेआ जा सिद्धा सिद्धी गल्ल इक पेज होई गेआ जियां ठीक ऐ तुस सारे जानदे ओ इक पेज दे बिना ड्रांइग बनी नेईं सकदी ऐ ते पेंट दे बिना अधूरी ऐ ब्रश कन्नै बी है नी बनी सकदी एह् सारी चीजां नसेसरी न जरूरी न साढ़े ताहीं ड्राइंग बनाने ताहीं जियां कि में आखेआ जां तुस साढ़े कोल ड्रांइग फिर बनाने ताहीं पैंसल बगैरा अपनी शार्प करने पैंसल में ते खास कर पैंसल कन्नै गै बनाना होन्ना पेंट शेंट घट्ट यूज करना होन्ना पैंसल कन्नै बनाने होन्ने अस ड्रांइग जेल्लै पैंसल बगैरा शार्प करने होन्ने ऐज नुआडे शार्प करियै ओह्दे बाद फिर अस उसी केह् करने होन्ने पैह्ले पैह्ले सारे कोला पैह्ले अस ओह्दी अक्खां बनान्ने होन्ने अक्खां बनाइयै पलकां बनाने होन्ने फिर नक्क बनाने होन्ने पर बड़े बारी साढ़े कोला गल्त बनदा ऐकोरसी नेईं आंदी बिल्कुल बी ऐकोरेसी नेईं आंदी फिर अस काहले आई जन्ने होन्ने केह् करचै केह् करचै इ'यै ते साढ़े वीक पवाइंट होंदे अस उसी स्ट्रांग करने बास्तै होर मैहनत करने होन्ने हैं फिर अस बनाने जनेही कदेही बनदी अस बड़े जनें गी दस्सने होन्ने कनेही बनी कोई अच्छा रिव्यू दिंदा कोई माड़ा दिंदा कोई कुछ दिंदा कोई कुछ दिंदा फिर फिर केह् फिर एह् कि अस ड्रांइग बगैरा जिसले जेह्दे च बी बनदी फिर अस उसी अस अस सोचने होन्ने कि नेक्सट टाइम अस होर शैल करचै डू मच बेटर देन नेक्सट टाइम फिर अस जनेही बी ड्रांइग साढ़ी बनदी ऐ अस उसी परतियै बनाने होन्ने ऐं में जिसलै ड्रांइग बनाना होन्ना में इक साइलेंट एनवायरनमेंट तुप्पना होन्ना कोई शोर नेईं शराबा नेईं होवे होर उत्थें कुछ बी उल्टी सिद्धी अवाज नेईं होवे सांइलेंट क्लीन एनवायरनमेंट गुड क्लाईमेट शैल बातावरण होऐ ऐं पिच्छें कोई रोला रप्पा नेईं होऐ इ'यै इ'यै चीज तुप्पनी होर सानूं केह् चाहिदा ड्रांइग बनाने ताहीं हां प्रापर हैल्थ अगर ठीक गै नेईं होगे ते ड्रांइग कि'यां बनाई पाह्गे अस उयै साढ़े कोला हैनी बननी ते फिर ओह्दे बाद अस केह् करने होन्ने कि ड्रांइग जिसलै बी बनदी साढ़ी ते जेल्लै बी बनदी ते अस उसी जियां इक करने होन्ने कदें कदें असें ड्रांइग बनाइयै पैह्ले छड्डी दी होंदी पैह्ले पैह्ले ड्रांइग बनाइयै छड्डी दी होंदी ते अस उसी केह् करने होन्ने कि सोचने आं कि यार एहदे च एह् कमी लग्गा दी ऐ पैह्ले ते ओह् सानूं बड़ी शैल लगदी फिर अस सोचने आं कि एहदे च कमी लग्गा दी ते अस हून इसी थोह्ड़ा जेहा होर माडीफाई करचै जां अपडेट करचै कुछ होर बनाचै नुहाड़े च कुछ होर ऐड करचै जनेही कदेही बनदी ऐ अस उसी कंटेंट गी अग्गें लेइयै जन्ने होन्ने में बड़े बारी केह् करना होन्ना में इक बारी मिगी कुसै ने आखेआ के तूं जेह्ड़ी ड्रांइग बगैरा बनाना होन्ना नी इसी आनलाइन बेच तूं पैसे कमा पर मेरी उसलै इन्नी ड्रांइग शैल नेईं होंदी ही कि में उ'नेंगी बेची पां अग्गें रैफर करियै पां इस वास्तै मेरे ड्रांइग दा बनाना होना पर कुछ खास है नेईं प्रोफिट है निं होंदा पर जेह्ड़े प्रोफेशनल न ओह् ड्राइगां बनांदे अपनी अपनी ड्रांइगा बनांदे शैल अच्छे खासे पैसे कमांदे में ते नेईं कमाई पाया कोई गल्ल नेईं ते सारे मैहनत जियां कि आखेआ जा सिद्धी जेही मेरे कोल गल्ल कि करो तुस ड्रांइग बनाओ मैहनत जिसलै ड्रांइग बनाना होन्ना पेंट पेंट लेदे होंदे में बड़े सारे किसम दे अलग अलग अलग अलग कम्पनी दे बनाने दे बाद फिर में उसी केह् करना होन्ना कि ड्रांइग गी इक अच्छा लुक दिन्ना होन्ना असें इक ड्रांइग बनानी किसे दे फेस दी मूंह् दी ड्रांइग बनानी ऐ अस उसी केह् करने होन्ने मूंह् दी ड्रांइग बनाने ताहीं सारे कोला पैह्ले अस ओहदियां उसी दिक्खने होन्ने कि केह् ऐ चीज कदेही बनदी ऐ एह् कदेही नेईं जनेही बी बने ते अस उसी ट्राई करने होन्ने सारे कोला पैह्ले तुस ड्रांइग दिक्खो दिक्खो पैह्ले नुआढ़ी आक्खां बनाओ फिर ओह्दा तुस नक्क बनाओ फिर ओह्दा तुस मूंह् बनाओ दिक्खो कमी कु'त्थें आ दी साढ़े ओह्दे बिच्च फिर उसी थोह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा करियै बधाओ आर्ट इक कला ऐ इक जनून ऐ सारे बिच्च होना चाहिदा एह् में आक्खना तुस बी करो ते तुस बी करो आर्ट माड़ी गल्ल नेईं ऐ में बड़ी में जिसलै ड्रांइग बनाना होन्ना ते बड़े बारी मेरा मन करदा कि में इसी ड्रांइग गी इन्ना ज्यादा शैल बनां इन्ना ज्यादा शैल बनां कि सारें गी पसंद आओ अपने कोला में बड़ी मैहनत करना होन्ना इन्नी मैहनत करना होना इन्नी मैहनत करना होन्ना कि अगला बंदा खुश होई जा मैहनत ते करना होन्ना पर फिर मिगी ओऐ गल्ल ड्रांइग मेरी हैनी बनदी में परेशान होई जन्ना होन्ना पर ड्रांइग ते बनाना होना में अपना कोई आर्ट छड्डेआ नेईं ऐ किश नेईं कीता ड्रांइग बनाने ताहीं जनून होना चाहिदा पर मेरे च ओह् ऐ में बनाना होन्ना जनेही बी बनदी पर मिगी ते पसंद आंदी लोकें गी भला नेईं आ तुस बी ड्रांइग बनाओ जनेही कदेही बनदी ठीक ऐ मन्नना में तुस ते करो ड्रांइग ड्रांइग इक आर्ट ऐ कला ऐ पैशन ऐ पेंट चाहिदा एहदे ताहीं बनाने ताहीं सानूं ड्रांइग बनाने ताहीं पेंट होना चाहिदा साढ़े ताहीं ऐं पेंट होना चाहिदा में ड्रांइग मैक्सीमम बड़े बारी आनलाइन प्लेटफार्म उप्परा ड्रांइग डाउनलाउड करना होन्ना फिर उत्थें बनाना होन्ना पैंसल स्कैच बनाना होन्ना बड़े ज्यादा पैंसल स्कैच में ज्यादा बनाना होन्ना एज कम्पेयर टू ड्रांइग पर पैंसल स्कैच ज्यादा सौक्खे ते आक्खी नेईं सकदा इ'यां ते आक्खी नेईं सकनां ज्यादा सौक्खे होंदे ते दिक्खेआ जा ते ज्यादा टफ बी नेईं होंदे करेटीविटी ज्यादा होंदी करेटीविटी ज्यादा होंदी अपनी अपनी बंदे दी करेटीविटी पता लगदी में इक बारी आनलाइन अपनी ड्रांइग च सेल कीती ही ते मिगी चाली रपेऽ मिले हे ते इ'यां गै तुस बी तुस बी ओह् करो बनाओ ड्रांइग अपनी अपनी तुस बी ड्रांइग बनाओ अपनी अपनी जेह्ड़ा थुआढ़ा मन करदा जियां बी बनग ते इ'यां गै इ'यां गै बनाओ जदेही बी बनदी मैं ड्रांइग बड़े बारी बनाई ऐ बेचना होन्ना पैसे मिलदे में होर पेंट दा समान लैन्ना होन्ना पेंट दा समान लैन्ना होन्ना फिर में उ'नेंगी पेंट दा समान पेंट दा समान बेचना होन्ना फिर में ओह् करना होन्ना उसी फिर में ओह् करना होना ड्रांइग बनाना होन्ना आनलाइन पैंसिल स्कैच ज्यादा बनाना होन्ना में ते पैंसल स्कैच ज्यादा बनाना होन्ना में ते पैंसल स्कैच बनाइयै फिर में उसी आनलाइन पोस्ट करना होन्ना दस्सना होन्ना में सारें गी कि मेरी ड्रांइग एह् लेही ऐ फिर लोक मिगी सनांदे बढ़ावा दिंदे के इे जेही बनाओ होर बनाओ बड़े ज्यादा सारे लोक मिगी आखदे कि मीं बी बनाई देओ ड्राइंग इक बारी साढ़े रिलेटिव च कुसै ने में गणेश भगवान दी ड्रांइग बनाई ही ते ओह् साढ़े रलेटिव च ऐ ना उ'नें मिगी आखेआ सानूं तूं शिवजी दी ड्रांइग बनाई देओ फिर में उ'नेंगी शिवजी दी ड्रांइग बनाई दिती उ'नें शैल फ्रेम करवाई अपने घर लाए दा देट्स बाई दी रीज़न आई लाइक ड्रांइग मोस्ट इ'यां गै तुस बी बनाओ ड्रांइग ड्रूइंग जियां बी थुआढ़ा दिल करदा जो मतलब थुआढ़ा हाब्बी बी जो बी ऐ ओह् करो तुस इस बास्तै